हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं न्यूज़ हम लोग पब्लिक न्यूज़ देखते हैं बहुत सारे पब्लिक न्यूज़ पढ़ाते हैं वही हम लोग सुनते हैं न्यूज़ हम लोग पहले आते पेपर आता था पेपर लोग पढ़ते थे हम लोग अभी पेपर उतना कम हो गया अभी तो हरेक आदमी मोबाइले में न्यूज़ पढ़ रहा है मोबाइले में न्यूज़ सुन ले रहा है सब लोग अब पेपर पढ़ने वाला अब धीरे धीरे समय जा रहा है अब बहुत आदमी कम अब पेपर पढ़ा करते हैं अब तो हरेक आदमी मोबाइले में न्यूज़ जहाँ रहा तहाँ मोबाइल न्यूज़ सुन लेता है हम ज़्यादा अधिकतर करके पब्लिक न्यूज़ पब्लिक न्यूज़ पे सुनते रहते हैं पब्लिक न्यूज़ पर हर जगह के हर स्टेट के उसपर न्यूज़ आते रहते हैं तो हम लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं पब्लिक न्यूज़ से ही काम चलाते हैं बहुत आदमी हैं अभी तो पेपर बहुत आदमी लेना बंद कर दिया है बहुत आदमी अब मोबाइले से ही न्यूज़ सुन रहा है पेपर अब बहुत पुराने पुराने आदमी हैं अभी जो पेपर पढ़ते हैं अधिकतर आदमी करके मोबाइल से ही न्यूज़ सुन लेते हैं बहोत आदमी टी वी जिनके पास मोबाइल नहीं है वो टी वी पे न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग मोबाइले पर पब्लिक न्यूज़ पर ही सुन लेते हैं पब्लिक न्यूज़ पर अच्छे अच्छे आते रहते हैं हम लोग मोबाइले पर पब्लिक न्यूज़ चलते रहता है जब फेसबुक पर भी आ जाता है कोई न्यूज़ अच्छे अच्छे तो फेसबुक पर भी देख लेते हैं न्यूज़ एक ए बी पी न्यूज़ हो गया उसमें भी अच्छे अच्छे आते रहते हैं ए बी पी न्यूज़ पर भी अच्छे अच्छे अच्छे बहुत ऐसे चैनल हैं जो फेसबुक पर आते रहते हैं उसमें भी अच्छे अच्छे न्यूज़ आते रहते हैं वो ल वो सब भी देखते हैं हम लोग